جی بولیے جی ہاں ہم راما اسٹیشنری سے بول رہے ہیں جی آئیے میرے شاپ پہ لے لیجیے آ کے ہاں سب ملتا ہے جی ہے سب کچھ ملتا ہے میرے شاپ پہ آ کے لے لیجیے آپ میری بہت آئیے اور ہم دکھا دیں گے آپ کو آپ کو جو سمجھ میں آئے گا لے لیجیے گا اور جو نہیں سمجھ میں آئے گا آپ نہ لیجیے گا اس کے بعد بتائیے کچھ آپ کو جو ہے غلط فہمی ہوئی ہے وہ کہیں اور سے لے کے گئیں ہوں گی اور میرے دکان کے بات بول رہی ہوگی آپ آئیے تو ایک بار خرید کے لے جائیے اس کے بعد آپ کو شکایت کرنے کا موقعہ نہیں ملے گا دس بجے کھلتی ہے اور بارہ بجے بند ہو جاتی ہے میری شاپ جی آئیے آپ ضرور آئیے میری دکان